हैलो नमस्ते अच्छा अच्छा आं बाग ऐ साढ़ा तुसें कोह्के कोह्के फ्रूट चाहिदे न अच्छा आं साढ़ै स्यौ बी हैन चाहो तां खोड़ बी हैन ते बादामै दे बी ला दे असें किश बूह्टे ते तुसें स्यौ गै लेने न अच्छा अच्छा अच्छा दिक्खो भी इंया स्यौ अगर बेचने न ते तुसें भी तुस आपूं दिक्खी लैयो ते इक्क कम्म करेओ नी पैह्लें तुस आपें आयो ते चक्खेओ नी ते फिर जेह्के मिट्ठे न ते साढ़े ना बक्खरे अलग किस्म दे स्यौ न केईं बक्खरे अलग किस्म दे बड्डे लाल स्यौ ते तुसें गी पता गै चोरू बी हैन साढ़े केईं ओह्दे कशा निक्के केईं जेह्के सैल्ले सैल्ले बी होंदे बाऽ मिट्ठे बी होंदे किस्म किस्म दे न ना ना जेह्के साढ़े न ओह् बड़े मिट्ठे न ते खाई लैयो ते दिक्खी लैयो नी आं ओह्बी हैन ओह्बी हैन ते अलग अलग स्यौ नी अलग अलग रेट इंदा ते तुस इक्क गल्ल करेओ तुस आयो पैह्लें ते भी इसदे भाऽ गी डिसकस करी लैगे अस एह्बी करी लैंदे पर अगर तुस आपूं आए दे तां तुसें आपूं करी लैना आं आं खरी खरी तां आं कोई नी आं खोई नी कोई नी ते अगर तुसें चीज़ ठीक लानी ते भाऽ ठीक लाई ओड़गे ओके जी ठीक